हम हॉस्पिटल में इतना बिजी व्यस्त रहने के कारण भी अपने दोस्तों के लिए टाइम निकाल लेते हैं मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की तो बोली कि चलो चाय पर चलते हैं हम लोग कहीं घूमने तो हम भी प्लान किए

आएँ आएँ तो जैसे कि हाँ व्यस्त रहते हैं हम लोग फिर भी अपने दोस्तों के लिए तो टाइम निकाल ही लेते हैं क्योंकि अगर सारे हमेशा व्यस्त रहेंगे तो उन लोगो के लिए भी टाइम चाहिए और अपना भी तो थोड़ा सा है कि घूमना फिरना सब कुछ करना है यह तो है नहीं कि जहाँ पर काम कर रहे हैं वहीं पर काम करेंगे वही पर रहना है हॉस्पिटल के साथ साथ तो थोड़ा सा यह सब भी तो जरूरी है तो वह भी कर लेते हैं साथ साथ हम दोस्तों के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं अपना वह भी काम कर लेते हैं